ॿ लख ॾह हज़ार चार सौ टे हज़ार पंदरहां सौ अठ हज़ार टे सौ पंजवीह सत हज़ार चार सौ पंजवीह टे हज़ार अठ सौ पंदरहां